میں جو ہے کرکٹ کھیل جو ہے بہت شوق سے کھیلتا ہوں میرے بہت سارے دوست ہیں ہم لوگ جو ہے ہر دن جو ہے شام کے وقت پانچ بجے جمع ہوتے ہیں اور ہمارے علاقے میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک پارک ہے جس میں کئی الگ الگ کھیلوں کے لیے الگ الگ میدان بنے ہوئے ہیں فٹ بال کرکٹ باسکٹ بال والی بال وغیرہ وغیرہ تو ہم لوگ جب شام کو ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں سب کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے بہت سارے فائدے ہیں مثال کے طور پر اس میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں یعنی ایک ساتھ بائیس لوگ کھیلتے ہیں تو بر وقت میدان میں کم سے کم جو ہے تیرہ لوگ ہوتے ہیں تو اس سے جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے اس میں بہت سارے جو ہے حکومت کی طرف سے مواقع بھی ملتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے کھیل کے میدان میں جو روزگار کا کام کرتے ہیں اور آپ کو اپنے ملک میں دنیا میں ایک نئی پہچان دلاتے ہیں اور آپ اس کو کھیل کر اپنے ملک کو سرو کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں آپ دوسروں کے لیے ایک مثال بنتے ہیں تاکہ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں جیسے پہلے وقت میں بتایا جاتا تھا کھیلو گے کودو گے بنوگے خراب پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب تو آج کے وقت میں اس طرح نہیں ہے بلکہ کرکٹ میں لوگ کھیل کے اچھے پرفارمنس دے کے بہت زیادہ بلندی پہ پہنچ چکے ہیں اور ان کے بارے میں اسباق جو ہے کتابوں میں شامل کیے گئے ہیں لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں اور کرکٹ کھیلنے کے بہت سارے فائدے ہیں جسمانی ورزش ہو جاتی ہے آپ کی صحت ٹھیک رہتی ہے وغیرہ وغیرہ